अज्ज तुसें सारें गी अ'ऊं पंज डिस्ट्रिक्ट दे नांऽ सनान्नी आं पैह्ला ऐ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दूआ ऐ जम्मू डिस्ट्रिक्ट त्रीया ऐ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट चौथा ऐ डोडा डिस्ट्रिक्ट ते पञमां ऐ पुंछ डिस्ट्रिक्ट धन्नवाद